जसो जसो मनीस आदी मानवा पसून मानव जायत चल्लो ताका मनोरंजनाचें साधन जाय पडलें पयलीं हाव भाव करून तो आपलें मनोरंजन करतालो मागीर उलोवपाक लागतकच कवितेंतल्यान मनोरंजन सुरूं जालें मागीर नाटकां आनी ताचे उपरांत सिनेमा आनी हेर गजाली आयल्यो अशे तरेन मनोरंजन भारतान चलत रावलें आनी तातून बदल जायत गेले भारतांतले कांय फामाद मनोरंजनाचे प्रकार म्हणल्यार कुचीपुडी भरतनाट्यम घोडेमोडणी फुगडी कथक शास्त्रीय गायन दशावतारी नाटक आनी हेर अशे जायते प्रकार भारताच्या राज्या कणकणी आमकां पळोवपाक मेळटा